सर नमस्ते हमें लखनऊ आउटर में एक जमीन एक ठो लेना था हाँ सर और जैसे थोड़ा शांति जगह रहे थोड़ा गाँव एरिया रहे जैसे थोड़ा शांत माहौल रहे सर उस उसका रेट बता दीजिए सर थोड़ा उससे कम नहीं हो पाएगा सर और तीन कमरा मुझे बनवाना है उसमें किचन लैट्रिन बाथरूम थोड़ा गाड़ी खड़ी करने के लिए बनवाना है आपका कोई ठेकेदार है क्या

सर बनवा देंगे अच्छे से ना सर कुछ कम कर दीजिए

अच्छा ठेकेदार है ना सर तीन रूम बनवाना है हाँ किचन हो गया लैट्रिग हो गया और थोड़ा गाड़ी खड़ी करने के लिए हाँ एक तल्ला बनवाना है

ठीक है सर कब आएँ फिर

अच्छा सर आपका सर लोकेसन डिटेल आप कहाँ कैसे आएँगे आपके रूम पर जैसे ये बता सकते हैं

अच्छा सर सर गेट वेट कैसा रहेगा और जैसे सर बत्ती वत्ती जैसे लगवाना है गेट पर और उत्ता जैसे उत्ता पानी का व्यवस्था और बाथरूम किचन एकदम कैसा बनेगा अच्छा टाइल्स विल्स रहेगा कैसा रहेगा ये बताइए

और पुट्टीयों का पेंट कैसा रहेगा पेंट कैसा रहेगा

टाइल्स रहेगा ना

अच्छा जो है तो बढ़िया रहेगा सर तब आते हैं फिर कुछ पैसा नहीं हो पाएगा अच्छा चलो सर फिर मिलते हैं आपसे नमस्ते सर